अह नोंथां आङो सिमलानिफ्राय हरदोंमोनलै आं आं बेरायनो थांनो नागिरदोंमोनलै आं बेरायनो थांनो नागिरदोंमोनलैै औ औ फन्द्र थारिगैमोन औ खालि गारि दंना गैया गारिफ्रालाय

दे दे अह जागोन दे होमब्लाबो दस जनसो जागोन गंसेबा होनथोन जागोनलै गंनै नांगोन एह गंसेयाव बेसे लायो गंसेयाव

जायो बिदिबाबो औ बेसे गोबावसो गिदिंगोन मोनगोन

जायो अह अह अह होमबा फिक्स खालामसै गारिखौ अह अह अह माबा नोङाब्रा सिया माबा फुङाव आदथासोयाव हाबसै औ आदथासोयाव थांसै औ जागोन दे दे होमबा ना अह